अ बुंदोनाय मा कुइसन सोंनो सानदों

औ औ अ अ बेखौथ' जोंनाव गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टा ओरैबायदि पलिसि बानायनानै दोनदों बाबु जितु त्रेन्सपर्त माबायानो पलिसिया ओरैबायदि जायनोखि मायनर गथ' बेखौ हेलमेट गानाबा मायन'रानो जाथों बोराइयानो जाथों अफिसारानो जाथों गासैबो हेलमेट औ माबानांगौ आरोखि पलितिसियानानो जाया मानो जुदि हेलमेट माबायाब्ला एस पार नर्म्स सो एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेहाय जेबो कन्सिदारेसन गैया मानोना कन्सिदारेसना बे कनस्तितिउसनेलि ल' बानायखानाय ल'आ लेजिस्लेतिभ एसेमब्लिआवसो बानायो बेयो आंनि नङा आरो बेखौ सोलायनांगौबा जों लेजिस्लेतिभ एसेमब्लियाव बे बिलखौ ओ रि केन्सेल खावलामनानैसो बिल पास खालामफिननांगोन होनाङा आंनिया बेनो बे होनांगोन आरो हेलमेट तेक्स जायनोखि फाइन खालामो बे फाइनखौ होनांगोन देत्स अल अके हा अके दे